جی سر جی میرے یہاں تو کام ہوتا ہے جی میرے یہاں لکڑی جو ہے وہ شیشم ہے آم کے درخت کی لکڑی ہے پیپل کا درخت کا لکڑی ہے ببول کے درخت کی لکڑی ہے جی اس کے کی لکڑی ہوتی ہے وہ جی لکڑی بہت طرح لکڑی کی دام جو ہے شیشم کی لکڑی ہے اس میں بہت مضبوط ہوتا ہے اور اس میں سال ہوتا ہے اس کے اندر جو ہیں دیمک وغیرہ لگتی نہیں ہے اس لکڑی میں اس سب کی المیرا کی لکڑی بہت اچھی لکڑی ہے اس میں دیمک نہیں لگتی ہے اور بالکل المیرا لکڑی جو ہوتی ہے وہ بہت سرخ ہوتی ہے لکڑی اور اس کی اور جو ہے بہت زبردست پندرہ بیس سال چلتی ہے وہ جی تب بتائیے آپ کون سی لکڑی چاہیے شیشم کا یا آم کا یا ببول کا شیشم کی شیشم کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے آپ فرمائیں کون سا لکڑی چاہیے آپ کو جی جی مل جائے گی سستی آم کی لکڑی مل جائے گی سستی جی مل جائے گی المیرا کیا بنانے آپ کو جی جی جی مل جائے گی ٹیبل اور کیا چاہیے کرسی الماری نعمت کھانہ باکس اچھا میرے پاس ورکر بھی ہیں جی بھیج دیا جائے تو آپ کو یہ لکڑی جو ہے ایک فٹ جو ہے ایک فٹ جو ہوتا ہے قریب چھ سو روپے فٹ ملے گا آپ کو جی المیرا کی جی آ جائیے آپ کب تک آ رہے ہیں